ते जेहडा एह् कोशन है कि गेम कि'यां कोई पाॅजिट्ब इमपैक्ट पांदी ऐ बंदे दी लाइफ अप्पर जि'यां कोई बी गेम होंदी ऐ हर गेम दे बिच अपने अपने रोलस होंदे ऐ कोई बी गेम होऐ जेहड़ी बी गेम होऐ ते जेहड़ी गेम दे रूल होंदे ऐ ओह् बड़े जरुरी होंदे ऐ फालो करने लेई गेम खेलने आस्तै गेम दे रूल फालो करना बड़े जरुरी ऐ कि'यां कि जेहडा बंदा गेम बिच अपने रूल फालो करदा जि'यां जिन्ने जि'यां बी रूल बने दे होंदे जनेहे बी बने दे होंदे ओहदे कोला इन्सान जिंदगी बिच बी सिखदा कि जेहड़े रूल ऐ जेहड़ा मेरा लाइफ स्टाइल ऐ जेहड़ा मेरा जिंदगी बिच डिसीपलेन ऐ किन्ने बजे उट्ठना किन्ने बजे करना केह् केह् नेईं करना केह् फालो करना केह् फालो नेईं करना केह् मेरी जिंदगी दे बिच स्हेई ऐ केह् मेरी गेम बिच स्हेई ऐ जि'यां बंदा गेम बिच करदा कि एह् रूल फालो करना जरुरी ऐ जिंदगी बिच बी जेहडे रूल फालो करना जरुरी ऐ जि'यां डाइट अपनी मेनटेन करना होई जां कोई बी कम्म होई गेआ जां सबेरे उट्ठने आह्ला ज्यादा आलस नेईं करना एह् नेईं करना जि'यां कोई रूलस फालो करने होंदे ते कन्नै केह् करने अजकल जेहड़ा इमपेक्ट पाॅजिटब ऐ ते अजकल जिस स्हाब कन्नै स्पोर्टस गेम बगैरा जेहड़ा चला दियां दुनियां बिच ते लोग जयादातर गेम खेला दे ते गेम कन्नै पैसे बी कमा दे जि'यां स्ट्रिमिंग करा दे ते पैसे कमा दे अपने इमपाइयर बिल्ड करा दे अपने घरा आहलें गी सपोर्ट करा दे फनाईशली सपोर्ट करा दे ते सारी गेमा बिच अबा दी सारे रूल जिन्ने बी हैन जिन्ने बी डिसिपलिन बी गेम बिच आंदी ऐ जि'यां रूलस सारे फालो करने ते कन्नै कन्नै बच्चें आस्तै रोल माडल बना दे ते गेम आहले कि किन्ने बच्चे अजकल सोचदे कि में गेम बिच आना ते गेम बिच आना ते रूलस फालो करने कि'यां कि'यां गेम खेलनी किन्ने बजे खेलनी किन्ने बंदे कन्नै खेलनी किस तरिके कन्नै खेलनी ते कि'यां गेम बिच सारा इक सेटअप होंदा ऐ किन्ने बजे गेम शुरु होनी किन्ने बंदे कन्नै होंनी कैह्ली होनी कि'यां होनी कि'यां खेलनी उ'आं गै बंदा जिंदगी बिच बी करै कि किन्नै बजे उट्ठना कि'यां केह् करना केह् कम्म करना किस तरीके कन्नै करना कोहदे कन्नै केह् गल्ल करनी केह् नेईं करनी ते बंदा जि'यां गेम बिच अपने सारे रूलस फालो करदा ऐ ते उ'आं जेहड़ा बंदा गेम बिच अपनी ओह् सब लेइयै जिंदगी बिच फालो करै कि कि'यां गेम बिच ओह् जेही चीज मंगी दी उ'ऐ करा दा अगर जिंदगी बिच ओह् चीज मंगदा जिन्नी चाहिदी जे चाहिदी जेहड़ी जरुरी ऐ जि'यां शैल रुट्टी खाने आस्तै अस सबेरे उट्ठना ते उ'ऐ फालो करै बंदा ते तां करियै इ'यां गैम बिच बंदा अग्गै सकसेसफुल होंदा ऐ जि'यां गेम चला दी वर्ल्ड वाइड ते फाइनेंशली ते उ'आं बंदा जिंदगी बिच अग्गै बढ़ी सकदा सेकसेक्सफुल होई सकदा